में ट्रैक करदे होए कोई वी गंदगी निं पांदी जेह्ड़ा लफाफा जां जेह्ड़ा कोई गंदगी दी चीज होए जियां लफाफे जां कुछ खादी पित्ती चीज होए ओह् में अपने बैग च रक्खी लैन्नी ते ओह्नू किट्ठा करके कूड़ेदान च पा दिन्नी